जय झूलेलाल सतावीह डिसेम्बर ॿ हज़ार ॾह पंज मार्च ॿ हज़ार छह ॿारहं मेय ॿ हज़ार सत टेवीह अप्रेल उणवीह सौ टेवंजाहु अठ अगस्ट ॿ हज़ार यारहं